हाला वर्षमे एहि व्यवसायमे ढेरी बदलाव आयल छै जैसे की हो गेलै जेना हो गेलै पहले ढेरी आदमी जे छलै धान उपजाइले मक्का उपजाइले अभियौ उपजाइ छै लेकिन आब ढेरी हो गेलै फार्म सनि खुलि गेलै लोक मुर्गा पालै छै कोइ कोइ बकरी हो गेलै एखन कसइया नि ढेरी हो गेलै एखन मुर्गा नि ज्यादे बिकैए आब नहि ढेरी आदमी नहि माँस मछली एकदम खाइ छै पहिले एकदम पहिले खाइ रहै रोटी चाउर दालि भरता एनी हो गेलै ओकर बाद फेरो यही नि आलू नि काटिके खाइले तऽ मनेकि पहिले जे खाइले एकदम ढेर शाकाहारी छलै माँसु मछली ओतेक कोइ नहि खाइ रहै बहुत कम आदमी खाइ रहै पहिले फॉर्मो सनि नहि छलै ओत्तो फार्म भी नहि छलै ओत्तो मुर्गो सनि नहि बिकेलै तऽ जेना अभी हो गेलै कि मछरी मारलको कोइ कोइ तऽ मछली एकदम अखनी शौक हो गेलो छै खाइ ले एकदम मुर्गा खाइ ले शौक हो गेलो छै पहिले तऽ मुर्गा मछली छूतो नहि रहै सभ नहि एकदम जे छै पूजा पाठ करै रहै साग सब्जी खाइ ले दूध दही खाइ ले एकदम दही चूड़ा पहिले एकदम पुरानामे छलै दही चूड़ा खाइ ले एकदम टानिके सभे आदमी ने ओकर बाद केहनहुँ दोस्त वोस्त एलै तऽ दही चूड़ा चलल एकदम टानिके दही चूड़ा खेला चीनी चललै गुड़ हो गेलौँ दही चूड़ा केला गुड़ तिल कजरी यहि भऽ गेलौँ आबऽ जे छै मुर्गासभ फॉर्म सनि बहुते खुलि गेलो छै जेकरामे कि आबऽ सस्ता भी मुर्गा दियै लगलै मुर्गा डेढ़ सय टका किलो एक सय बीस टका किलो जकरामे कि बहुत आदमीमे खाइके शौक जागि गेलो छै बहुत आदमी आबऽ मुर्गा मछली खाइ छै आबऽ उतना पूजा पाठ नहि करैए सभ नहि मोबाइल वोबाइल चलाइ छै एहि बरसमे मतलब कि यहि लगभग ज्यादे नहि पाँच छओ बरसमे जे छौँ खयनाय बढ़ि गेलो छै मुर्गा मछली कम होना चाहियह सभ आदमीके खाना चाहियह एकदम शाक सब्जी नि खाना चाहियह फल फलहारी खाना चाहियह लेकिन अखनी सभ मुर्गा मछली खाइ छै आओर सभ ने कहै छै विटामिन मिलै छै मुर्गा मछलीसँ लेकिन ओकरा नि के समझैते विटामिन तऽ फल आ सब्जीमे ज्यादे छै शाक सब्जी खाइते तऽ ज्यादे प्रोटीन विटामिन सनि हौते लेकिन सभके लागि रहलो छै कि मुर्गामे ज्यादे यहै अखनी मुर्गा सनि जे बनैए कैमिकल तैमिकल सुनै छियै समाचारोमे न्यूजमे से मुर्गा मछली कैमिकल दइ के एकदम बढ़ाइ दइ छै हनहनाइके ओकर बाद फेरो मुर्गा मछली अखनी चाउर तऽ खयतै मुर्गा चावल खाइ छै मुर्गा से रोटियो तऽ मुर्गा खाइ छै दिन राति मुर्गा खाइ ढेरी आदमी बिमार पड़ि गेलो छै मतलब कि बहुत हइ मतलब चेंज हो गेलो छै मतलब बदलि गेलो छै सभआदमी पता नहि केना सनि दुनियादारी चलतै